सो फर्स्टली मुगे बड्डे हा तो मुगे हांव कांय प्लेनींग कोना मुगे फ्रेंड्स आहाय तीं प्लेनींग कोताय सो फर्स्टली मुगे लायक हांव मिसा ओयतां मागी मिसा सोन येल मुटरी मागी मुगे रिलेटिव्हस आनी सोगळी हाय तीं बड्डे वीश कोताय मागी मुगे लायक आमगे इतूं एक ट्रे़डिशन आसोता की मुगे मुगे बड्डेआक मुगे फ्रेंड्स आहाय तीं म्हाक पार्टी दिताय मिनींग फर्स्ट सर्परायज कोताय सो तीं तिंगा प्लेनींग कोलो आसताय मागी तीं मागी म्हाक फोन कोताय एक पाट तेंगे प्लेनींग जाल मुटरी सो मागीर हांव लायक हूय तीं आपोयताय तींग वोयतां मागीर सो तींग तींग जायतीं डेकोरेशन्स केलो आसताय मागी कॅक कॅक केलो आसोता आनी मागीर सो मागीर हांव तींग गेल मुटरी मागी कॅक कट कोता हांव मागी तीं म्हाका एक गिफ्ट दिताय सो मागीर ऑपन कोन्न चोवपाचो मागी केदों सो मागीर राती कोडे हांव तेंकां लायक घारा कोडेय बीन हांव कॅक कट कोतां आनी लायक जेवणा मुगे मागी रिलेटिव्हस मागी हींय बीन येताय फ्रेंड्सां लायक तेंक हांव जेवणा आपयतां मागी या सो तेश कोन्न मुगे बड्डे सेलब्रेट जाता तेशें कोन्न आतां मुगे मामा डाडागेली मामा डाडागेली ना मामागे बड्डे आहली सो तितुंकूय बी लायक हांयें मामा मुगे मामा लागोन लायक हांयें मुगे फ्रेंडासोन एक कॅक ऑर्डर केल्ली सो या तशें करून जाता मुगे एक ट्वेंटी सेकेंड बड्डे आहली सो तितुंकूय बीन मुगे फ्रेंड्सान राती कोडे म्हाका सर्पराइज दिल्लो आनी मागीर सगळें सामकें बोर आहलें आनी मागीर तशें तशें कोन्न आतां इफ आंत कोणागेलें काजार बीन आहा जाल्यार लायक तीन दिसा हें आसोता फर्स्ट म्हळ्यार एक रोस आसोता सो तिंगा सोगळें लायक बेस्ट ओयता लायक रोस काण्ण ओक्ले घाताय आनी मागीर ओद ओद जाण आहाय ते लायक तांतीं माताय मागी ओद ओद जाण बियरू घाताय सो या तितूंन लायक बरो मजा वोयता मागीर तें जाल मुटरी एक पाट रोस जाल मुटरी मागी जेवोण आसोता मागीर सेकेंड दीस म्हुळ्यार लायक सेकेंड दीस तें न्यू यें अेसो येलां की लायक रेस्ट अेसो बिकोज रोस जाल मुटरी लायक रोखडे काजार लायक जार अेसो जाताय सो तेक लागोन लायक आंत एक यें अेसो येलां एक न्यू ट्रॅंड लायक मोदें गॅप दोवोन मागी दुसरे दीस तिसरे दीस काजार सो तेक लागोन तिसरे दीस काजार न्ही सो तेक लागोन तो गॅप सो तो एक रेस्टिंग फेज रेस्ट कोरपा अेशें सो तेन्ना बॅचलरेटूय कोताय आनी मागी थर्ड दीस मुटाय ते रेस्पेर आसोता काजार सो तीं हांय तीं काजार मिनींग आमगे लायक फर्स्ट सोकाणीं तीं न्हेसोवपा येताय येका व्होकले सो आमगे वायट ड्रॅस घाताय मागी लायक सोगळें तें मॅकअप एन्ड सोगळें तें कोरपाक येताय मागीर फोटो काटाय मागी तें जाल मुटरी इगोर्जीन ओयताय सो इगोर्जीन फर्स्ट व्होकोल आहा ती वोयता आनी मागी न्होवरो येता सो मागीर तें जाल मुटरी दोगांय गेल मुटरी मागीर रेस्पेर जाता सो रेस्पेर जाल मुटरी रेस्पेर जाल मुटरी मागी तें सोगळें रिफ्रेशमेंट आहा तें वांट्टाय आनी मागीर रिशेप्शना पयलीं तें न्होवरो व्होकल आहा ती एक तेंगे फोटोशूट जाता मागी तीं हिंगा हूंय वोयताय आं ओके तीं व्होकोल न्होवरो आहाय तीं न्होवऱ्यागे घाराको वोयताय आनी तींग माशे रोजार जाता मागी तीं रोजार मागी माशे तींग रावताय सो मागीर लायक सेव्हन अ क्लॉक अेश तें रिसेप्शन आसोता सो मातशें रावताय हें कोताय आनी मागीर रिसेप्शना येताय सो मागीर रिसेप्शना लायक फर्स्ट ऑफ ओल लायक ग्रेंड एन्ट्री काटाय लायक न्होवऱ्या आनी व्होकोलाची ग्रेंड एन्ट्री काटाय आनी मागीर लायक डान्स आनी सोगळें सोगळें जेवोण सोगळें आसोता आनी लायक मजा वोयता इन्जॉयमेंट वोयता आनी या अेश कोन्न आसोता